पशु पालन के अलावा हम खेती बाड़ी करते हैं खेती बाड़ी करने से हम अनाज उगाते हैं अनाज उगाने से हम अनाज को मार्केट में बेचते हैं बेचने के बाद उससे जो पैसा मिलता है उसे हमारे घर का खर्च चलता है थोड़ा बहुत हम अनाज अपने घर में रख लेते हैं खाने पीने के लिए अपने के लिए खेती करने के लिए उसमें पानी डालते हैं दो तीन बार पानी सींचते हैं उसको चार पाँच बार उसे निराई गोड़ाई करते हैं उसकी मिट्टी को ताकि उसकी मिट्टी अच्छी हो जाए उसमें नये नये बीजे डालते हैं खाद डालते हैं पानी डालते हैं ऐसे मतलब करके अरहर है तो अरहर को खुदाई खुदाई करते हैं खुदाई करने के बाद नए नए बीज डालते हैं उसमें भी खाद डालते हैं उसको भी पानी जैसे चना है चना को भी भिगो कर उसे खेत में डाल कर उसे गुड़ाई करते हैं गुड़ाई करने के बाद गुड़ाई करने के बाद वो अच्छा गुड़ाई होने से वो अच्छा उगता है उसको भी पानी चाहता है आलू है तो आलू हम लोग काटते हैं काट कर बोते हैं बोने के बाद जब हम उसे खोदते हैं तो और मार्केट में बेच देते हैं और अपने घर में रख लेते हैं खाने के लिए अपने खेतों में हम सब्ज़ियाँ भी उगा सकते हैं सब्ज़ियाँ जैसे गोभी टमाटर आलू मटर चना यह सब हैं भिंडी पालक नेनुआ मूली ये सब को भी हम बेच कर मार्केट में पैसा लेते हैं पैसा लेते हैं तो हमारे घर का खर्च भी चलता है